पाँच आठ दो हज़ार तेईस छः आठ दो हज़ार तेईस सात नौ दो हज़ार तेईस आठ सात दो हज़ार तेईस छः सात दो हज़ार तेईस